अ हेल' अ औ औ औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय दा नोंहा लन माबानि बे कर्सनि इस्टिमेटफोरखो दिहुनना लाबाय ना गासै कर्स औ औ बेसां एमाउन्टथो नांगोन लनखोलाय फाइभ लाखसो नांगोन ना ओमफ्राय दा मा मा बिसयआव लानो नागिरदों माबा नार्सिंनि थाखाय ए नार्सिं कर्सनि थाखाय ओमफ्राय औ अ अ दा जोंनो फार्स्टआवनो डकुमेन्सआ नोंना जाहैबाय नोंनि फरायनायनि डकुमेन्सखौ जोंनो दिन्थिनांगोन बेसां पास खालामदों दा बर्थमान मा कुवालिफिकेसना हायार सेकेन्डारि औ दा बेनि जे मार्कसिटफोरखो जोंनो जेरक्स कपि होनांगोन एडमिट कार्ड मार्कसिटफोरखौ जेरक्स कपि होदो ओमफ्राय नोंथांनि डेट अफ बार्थनि सार्टिफिकेट आरो आधार कार्ड नांगोन आरो पान कार्ड दंना गैया पान कार्डबो नांगोन आरो पान कार्ड नांगोन बेफोरखौ लानानै फै आरो नोंहा एकाउन्ट खुलिनाय दङ ना जोंनो एसबिआइनि एकाउन्ट नांगोन एसबिआइनि एकाउन्ट खुलिनाय दङब्ला बिखोबो गासैखोबो जेरक्स खालामनानै लाना फै आरो लोगोसे पासपर्ट फट' गांथाम लाना फै औ औ ओमफ्राय बेफोरखो लानानै जोंनि बे अफिसाव फैब्लानो जाबाय जोङो नोंथांनि थाखाय हाजासे मदद खालामनो थाखाय सेस्था खालामगोन औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ